हाँ मैंने एक बार गणेश जल्दी पर गणेश जी की मिट्टी की मूर्ति सबसे बड़ी मूर्ति बनाई थी जो कि मूर्ति कम से कम पंद्रह फीट की थी इस मूर्ति को बनाने में मुझे काफ़ी समय लगा और काफ़ी समय के साथ साथ मैंने गणेश जी के बारे में भी सीखा कि गणेश जी कैसे क्या हैं और क्या क्या विसेषता हैं उनकी और क्या क्या गुण हैं सब गणेश जी के बारे में सब कुछ सीख गया क्योंकि मूर्ति बनाते बनाते मैं सब कुछ देखने लग गया और गणेश जी के बारे में लोगों से पूछने लगा और लोग मुझसे भी आ कर पूछते थें भाई गणेश जी की मूर्तियाँ क्यों बना रहे हो और सबसे बड़ी चुनौती ये थी कि गणेश जी की मूर्ति इतनी बड़ी बनानी है क्योंकि मिट्टी पे इतनी बड़ी मूर्ति संभव नहीं थी इसलिए मैंने उसमें कुछ बाँस के डंडे भी दिए थे जो काफ़ी चुनौतीपूर्ण थे और काफ़ी लड़खड़ाते हुए खड़े हुए क्योंकि वह बाँस के डंडे बार बार गिर रहे थे तो वह हवा चल रही थी तो बार बार गिर रहे और वहाँ टिक नहीं पा रहे थे इसलिए काफ़ी समस्या आई और फिर भी धीरे धीरे मैंने मूर्ति बनाई ही दी इससे मैं बहुत कुछ सीखा प्रेरणा भी मिली के भगवान की मूर्ति बनाना बहुत ही आसान है लेकिन हवा के झोंके आएँ तो कठिन है लेकिन हवा के झोंके ना आएँ तो बहुत ही आसान है